साढ़े जम्मू कश्मीर दे बिच बक्खरी बक्खरी कम्युनिटी दे लोक रौंह्दे जि'यां गुज्जर ते बक्करबाल बक्खरी बक्खरी कम्युनिटी दे न पर उं'दा जेह्का रिलिजन ऐ ओह् सेम ओह् इक ऐ ते जि'यां साढ़े हिंदुएं च आई जंदे ब्राह्मण आई जंदे क्षत्री आई जंदे ते गद्दी आई जंदे उं'दा बी जेह्का रिलिजन ऐ ओह् सेम ऐ इ'यां गै जि'यां साढ़े जम्मू कश्मीर बिच कोई बी ध्यार होंदा ते अस रली मिलियै मनांदे कोई बी ते भामें ओह् कुसै बी धर्म दा आदमी होऐ भामें ओह् मुस्लमान होवै जां हिंदू होवै ते जि'यां साढ़ा पंदरां अगस्त ऐ छब्बी जनवरी ऐ इ'यां अस रली मिलियै मनांदे ते जि'यां कश्मीरी न गुज्जर न ते बक्करबाल न इं'दे अगर जि'यां हुन इं'दी ईद होंदी ऐ इं'दे ईद जेह्का ध्यार ऐ ओह् बड़ा खुशी कन्नै मनाया जंदा ते साढ़े घर एह् मठैइयां लेइयै औंदे सारे गै ध्यार जेह्के न रली मिलियै मनांदे